हिन्दी हिन्दी हमारी मातृ भाषा है हमें हमारे हिन्दी पर गर्व है हिन्दी हम हमारे यहाँ यू पी हम यू पी वाले हैं हमलोग यू पी मे हिन्दी ही बोलते हैं यू पी वालों का हिन्दी थोड़ा अलग होता है लेकिन हिन्दी भाषा ऐसी भाषा है भाषा है जो कि कहीं भी जाएँ हम बोलते हैं तो हमें हमारे हिन्दी भाषा पर गर्व होता है और जो भी हमारे हमारे पड़ोसी देस के या कइ भी अगल बगल देश के जो भी हमारी भाषा को सुनते हैं हमारी भाषा हमारी संस्कृति का रीस्पेक्ट करते हैं और हमारी हिन्दी ही हमारी पहचान है कि हम हिंदुस्तान वाले हैं हमारे हमारे संस्कृति से हमारे बोल चाल से हमारी हिन्दी भाषा से हमारी पहचान होती इ है और हमार् हमारा रीस्पेक्ट किया जाता है और ऐसे ही मेरे एक कॉलेज में एक बार एक आए थे एक कवि जिन्होंने हिन्दी भाषा पर इतना अच्छा इस्पीच दिया जिससे कि हमें हमारे हिन्दी भाषा पर बहुत गर्व हुआ और हमने सोचा कि हम कभी भी अपनी हिन्दी भाषा को अपने से अलग नहीं रखेंगे हम जहाँ भी जाएंगे अपने हिन्दी भाषा का ही यु उपयोग करेंगे किसी से बात करने के किए हम अपने हिन्दी भाषा का अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिन्दी ही बोलेंगे हम कितने लोग ऐसे हैं जो कि हिंगलिस का यूज़ करते हैं आज कल के लोग ज़्यादा इंग्लिस को और भी भाषाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी हमारी जो मातृभाषा है वो हिन्दी है और इसलिए हमें हिन्दी मे ही बात किसी से भी हिन्दी में ही ज़्यादा प्रिऑरटी हमें हिन्दी को ही देनी चाहिए हिन्दी में ही बात करना चहिए हम क्योंकि ऐसे हमें पता चलता है न हम किसी से बात करते हैं तो उसको पहले प्रणाम बोलते हैं और उसका पैर छूते हैं हिन्दी भाषा हमारे देश की मातृभाषा है हमारी संस्कृति है कि हम हिन्दी में बात करते हैं हमारे हिन्दी भाषा इतनी कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे हिन्दी भाषा से हमारी पहचान की जाती है की ये स इनकी संस्कृति कैसी है इन इनका बोल चाल इतना अच्छा है इनक हमारा स्वभाव कैसा है हम कैसे हैं हमारे हिन्दी भाषा इतनी अच्छी है कि जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और होता भी है गर्व अगर कोई हमारे हिन्दी भाषा के बारे में बोहौ जैसे हमारे हिन्दी भाषा की बड़ाई करता है या कोई बोलता है कि आपकी हिन्दी भाषा कितनी अच्छी है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है हम कहीं जाते हैं अगर हिन्दी में बात करते हैं तो कुछ लोग ज़रूर ऐसे मिल जाते हैं जिनको हिन्दी समझ में आती है हिन्दी ऐसी भाषा है जो कि हर जगह कहीं भी जो आप चलें जाइए उसका महत्व जैसा है वैसा ही रहता है बहुत महत्व है हमारे देश में तो हिन्दी का बहुत ज़्यादा म्हस्व महत्व है क्योंकि यह हमारी देश कि मातृभाषा है भाषा है यही हमारी संस्कृति है जो हमारे हिन्दी भाषा हमारे संस्कृत् हमारे संस्कृति को दर्शाती है कि हमारे संस्कृति क्या है हमारा कैसा हमारा तरीका है बात करने का हम लोग कैसे हैं हमारा बोल चाल कैसा है सब कुछ दर्शाता है हिन्दी हमारी पहचान हैं जिससे कि हमारी कही हम कहीं भी चले जाएँ हिन्दी से हमारी पहचान की जाती है इसलिए हमे हिन् हिन्दी बोलने पर बहुत गर्व है और हम हिन्दी कही भी जाएंगे तो हिन्दी ज़रूर बोलेंगे